हलो जी मेरी बात स्विगी रेस्ट्रोन पे हो रही है हाँ हाँ हाँ मैंने थोड़ी देर पहले एक ऑर्डर किया था जी मेरा ऑर्डर था छोले भटूरे पालक पनीर की सब्ज़ी वित नान हाँ तो जो आपने खाना भेजा है वो तो मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि बासा हो आपने ताज़ा खाना नहीं भेजा मुझे नहीं भईया मैंने टेस्ट किया उसमें ऐसा टेस्ट आ रहा है कि वो बहुत बासा खाना हो और भटूरे भी इतने ज़्यादा अच्छे नी लगे और जाे आपसे पनीर का बोला पनीर में कितना तीखा मसाला डाल के रखा है आपने हाँ हाँ आप इसको वापस ले जाइए वापिस मतलब अब तो क्या अब तो पैमेंट भी मैंने कर दी है जब मैंने आपसे बोला था कि मुझे इस प्रकार का खाना चाहिए आपने फिर भी इतना इस्पाइसी भेज दिया और एक खाना बासा भेज दिया है जी जी और हाँ मैंने आपसे गुलाब जामुन का बोला था गुलाब जामुन तो आपने भेजा ही नहीं है ठीक है ये खाना वापस ले के जाइए और आगे से ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती ना हो दोबारा जी